موسم کے لیے جو ہے آپ ٹھنڈ جیسے ہوتا ہے کہ جو ہے کسی کے چپل کھولنے سے یا جوتا کھولنے سے یا پہننے سے ٹھنڈ کے پہننے بدن ہاں موسم کے بارے میں جو ہے موسم جیسے ہم کسی کا دست آوی اور کسی کا پیٹ کسی کا صحت کسی کا بڑا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ اور صحت کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو کثرت کیا جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے یہ دوڑتے ہیں جیسے کہ جو ہے اپنے فائدہ مند ہے نقصان اتنا چیز نہیں ہے کہ جو ہے اور اس چیز کو مانیں اور ہم لوگ ایک دو اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے گرمی گرمی جو ہے گرمی میں لوگ ہلکے کپڑے پہننے چاہیے اور گرم چیز نہیں پہننا چاہیے چونکہ گرمی گرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو تازہ تازو تازہ کرتا ہے دماگ کو اور دوڑنا چاہیے گرمی میں اور جیسے کھلا پیر چلنا چاہیے یہ سب فائدے مند چیز ہوتے ہیں اور جیسے اس کے لیے جو ہے دوڑنے سے بدن چست رہتا ہے اور ہلکی رہتی ہے دماغے اور ہر چیز جو ہے اپنے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے ہم ہلکے میں ہیں اسی چیز کو لے کر ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور اپنی باتوں کو اور آگے سے دھیان دیں اور اس چیز کو جو ہے رکھا جائے اور بولا جائے اور کیا جائے اور